شہروں کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قانونی نظام لانے کے لیے ہمیں پہلے انصاف کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا پولیس اور قانونی نافذ کرنے کرنے والے ازاروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ان کی تربیت کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور ان میں کرپشن کے خلاف سخت کارروائی کرنا ضروری ہے ملک میں جرائم کی شرح میں اضافہ کے پیچھے کئی عوامل ہو سکتے ہیں جیسے بےروزگاری غربت تعلیم کی کمی اور معاشرتی نابرابری ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کو معاشی استحکام روزگاری کی موقعوں پر اور تعلیم کی فراہمی پر سوچتے سوچ توجہ دینی چاہیے ان کے علاوہ عوام کو بھی قانونی کئی پاسداری اور شہری حقوق و فرائض کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے